हॅलो आं आमगेरचो गॅस काबार जालो हांव बूक करपा सामकें विसरलें अर्जंट जाय आशिल्लो हांव हांगा आतां रातचें जेवण रांदतालें आतां आमगेर हांगा गॅस्ट येवपाचे आसात रिलेटिव्ज येवपाचे आसात आनी म्हाका अर्जंटली आतां गॅस सिलींडर जाय न जाल्यार हांव त्रासान पडटलें मात्शें तुमी ह्या एड्रेस आनी म्हज्या कस्टमर आय डी दिता तुमकां तुमी मात्शे ह्या एड्रेसाचे बेगीतल्या बेगीन गॅस सिलीिंडर पावोवपाक शकता म्हजो कस्टमर आय डी तीन शुन्य स चार एक पांच पांच सात णव शुन्य आनी डिलिवरी एड्रेस जावन आसा म्हजो हांगा साफल्या बंगलो फोण्या तिळामळार मातशें बेगीन जाय किद्याक लोक येवपाचे आसा ना जाल्यार लज जातली न्ही मातशे पांच मातशे बेगीतले बेगीन धाडून दियात तुमी गॅस सिलींडर धन्यवाद